किताबु पढ़िया जीअं हूअ फ़ाइदा आहिनि ओतिरा ई नुकसान बि आहिनि जीअं की किताबु पढ़नि खां अख़ियुनि ते जाम प्रभाव पवंदो आहे छोकी त हुनमें जहिड़ा अख़र लिखिया वेंदा आहिनि उहे जाम नंढा अख़र लिखिया वेंदा आहिनि जंहिंजी वज़ह सां असांखे मथे में बि सूर पवंदो आहे इन ई वज़ह सां असांखे ऐनक बि लॻंदी आहे चश्मो लॻंदो आहे ऐं किताब घर में रखण सां या कहिड़ी बि जॻह ते रखण सां उहे जॻह खणंदा आहिनि किताब जाम ऐं अगरि उन जॻह ते गलती सां थोरो सो पाणी बि थो लॻी वञे त उहे किताब सॼा बर्बाद था थी वञनि जंहिंखे वापिसि सां पढ़णु जाम ॾुखियो हूंदो आ्हे